डोगरी दा घरै बनाए दा मुल्तानी मिट्टी दा फेसवाश जेल्लै में लाया ते ओह्दे कन्नै बड़ा ही शैल निखार आया मेरे चेह्रे उप्पर